ये जो खेती है ये जो मछली पकड़ना ये जो पशुपालन ये जो डेयरी उत्पादन हो गया ये सब बहुत मतलब एक गाँव में रहने वाले लोगों को मतलब ये करना चाहिए क्योंकि अगर ये सब हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन हमारे पास मतलब जगह है हमारे पास ये सब करने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलती है तो हमें मुझे लगता है ये सब गाँव लोगों को करना चाहिए जिसकी वजह से उनका जो आर्थिक समस्या है वो भी दूर हो पाएगा और तुम बहुत ज़्यादा आर्थिक में जो नियंत्रत कर पाओगे और इन सब चीज़ों में भी आप को मतलब अच्छा लगेगा क्योंकि इस जो गाँव में रहते इन सब चीज़ों में करने के लिए उनको ज़्यादा मतलब कर मतलब उस पर ज़्यादा इन्वभेस्ट ना करना पड़ता तो इस लिए मुझे लगता है ये करना चाहिए और मेरे गाँव में बहुत सारे लोग ये कर रहे मैं उनको कुछ कुछ मदद कर देती हूँ मतलब जैसे कि जो खेती कर रहे मैं उनको धारा सार दे देती हूँ मेरे घर में जो गोबर है मैं उनको दे देती हूँ और जो पशुपालन कर रहे है मैं भी उनको कुछ दे देती हूँ और कभी कभी उनके साथ बैठ कर भी वो मतलब उनकी थोड़ी मदद कर देती हूँ और जो डायरी उत्पादक है उनको मतलब जो बाहर के जिस के लेना है उन से मैं उनका मतलब परिचय कर देती हूँ जिसकी वजह से उनका बिक पता है और दूसरे लोग भी उन से ख़रीद ले पा रहे हैं ये बड़ी मतलब अच्छी मतलब प्रेजेंस है जिसकी वजह से लोग आर्थिक समस्याओं से भी दूर हो जाते है और अपने गाँव में भी मतलब परिवार के पास रह कर वो आर्थिक से दूर हो पाए ये बड़ी मतलब अच्छी बात है तो ये बड़ी मतलब ये ज़्यादा कठिन नहीं है कि ज़्यादा आसान नहीं है इस में लॉस भी होता है लोगों को लेकिन सब मतलब सब व्यवसाय में मतलब लाभ होता है क्षति भी होता है अगर हम लाभ को हमेशा क्षति को देख कर चलें हम कभी लाभ नहीं उठा पाएंगे तो कभी कभी हम को ज़्यादा लाभ होगा तो कभी कभी हम को ज़्यादा क्षति होगा तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रख के ये व्यवसाय करना चाहिए